मिटु माइटु न्याणीअ जी शादीअ में न्याणीअ खे चङियूं ई गिफ़्टूं ॾींदा आहिनि जीअं त वॉच डिनर सेट रोक जो लिफ़ाफ़ो अॼुकल्ह दहेज ॾियणु गुनाह आहे पर माउ पीउ पंहिंजे सिक प्यार सां चङो कुझु धीअ खे दिलि सां ॾींदा आहिनि